अॼकल्ह जी परिस्थितीनि में विज्ञापन जहिड़ा खां वधीक वधीक माण्हुनि तक पोहचायण लाइ मल्टी मीडिया जो ॾाढो वॾो योगदानु आहे अॼकल्ह विज्ञापन माण्हू ठाहे करे पाण ई इंस्टाग्राम फेसबुक वाट्सअप बिज़नैस अलाए घणियूं साइट आहिनि जीअं ट्विटर वग़ैरह टाइप जूं हुननि ते मोकिलींदा रहंदा आहिनि और विज्ञापन हलंदा रहंदा आहिनि अगरि मुंहिंजे पसंदीदा विज्ञापन जी ॻाल्हि कयो त मुंहिंजो पसंदीदा विज्ञापन जहिड़ो आहे निरमा साबूण जो निरमा पाउडर जहिड़ो ईंदो हुयो हुन जो अ विज्ञापन ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे मां पहिंजे नंढपणु खां हुन विज्ञापन खे ॾिसंदो आयो आहियां हुन जी जहिड़ी टैग लाइन आहे वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी अॼु ताईं ॿुधण में ईंदो आहे ईअं हिकु विज्ञापन आहे लिरिल साबूण जो जेके असां अॼ ताईं हुए ॿुधदा आयूं जो मां पांजे नंढपणु में ॿुधयो हुओ त ईअ ॿ विज्ञापन मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि